हेलो नर्सरी कऽ ई पेड़ पौधा सब गाछ वाछ सब बेचए छी अहाँ कथि कथि कऽ गाछ सब बेचए छी आम लीची गाछ ई सब सए दू सए कऽ एतेक महङ्गा तऽ लीची गाछ सब कोना करिके छै सए टका आ दू सए टका अढ़ाइ सए अच्छा आर कथि कथिके गाछ छै आम लीची आरो फूल सबटा अहाँ अपने नर्सरी खोलने छी कि ई करिके बाहरसँ आनि कऽ बेचए छी ठीक छै

ओ ठीक छै देखए छिऐ फूलके गाछ लेबएके छै फूलके आम लीचीके लएके छै सबके लएके छै

गुलाब फूलके भी गाछ सब छै ने गुलाब आरो अड़हुल कऽ फूल कऽ भी गाछ सब छै ने ओ ठीके छै

अड़हुलके कनैलके लेबए फूलेके गाछ सब लेबए आबए छिऐ देखए छिऐ देखए छिऐ लेकिन दामे बहुत जादा कहैत छिऐ